پچاس ہزار تین سو بارہ ایک لاکھ چھ سو ستانوے پچاس ہزار دو سو نو ہزار ایک سو بیاسی تیرہ ہزار پانچ سو